सोनभद्र मे ऐतिहासिक स्थल ज्वालामुखी माता मंदिर है जो की हमारे यू पी और एम पी की बॉर्डर में स्थित है माना जाता है ज्वालामुखी माता का वहाँ पर जीभ पाया गया था तो मिश्रा पुजारी परिवार ने वहाँ एक मंदिर बनवाया एक ट्रस्ट कॉमेटी बैठवाई फिर एक बड़ा सा विशाल मंदिर बनवाया और पुजारियों का घर उसी से चलता है और वहाँ एन टी बी सी कंपनी कंपनी आई तो कुछ पुजारियाँ एन टी बी सी मे काम भी करने लगे और मंदिर पे भी जाने लगे यहाँ पर सबसे अच्छा स्थान घूमने के लिए है बिलवाधर बिलवाधर में ऐसा रहेगा कि आप गोवा आए है और मंदिर मे जाने के लिए जैसे रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल हो गया वैष्णो देवी टेम्पल हो गया डाला यहाँ पर कुछ कुछ जगहें फूल ले जाना मना है और बाकी सब इस समय समय से खुलता है और गरीब अमीर सब के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है किसी के साथ गलत नहीं होता है सब कुछ अच्छे से हो